आं हॅलो

वांटो वांटो वांटो वांटो मी वांटो तुका तीं हें आसता आमचें पा कपां कशीं दोवल्लेलीं आसा तीं बारीक आसा तीं पन्नास रुपेय मोटी आसा तीं कायली कशी आसता पय तशीं तीं शंबरानी देडश्यांनी तशीं आसा

बांगडे बारकेले आसा ते आमगेले शंबरांक हांवें पंदरा दिल्ले आसा आनी मोटेले फक्त धा घातल्या शंबरांक हय तुका कितें कितें जायें आं कितें जाय हय हय सामके बरे सुकल्या कडकडीत सारके तुका सुकोवपा बी कांयच गरज लागची ना हय हय चड म्हारग खंय गो कारवारच्यान हाडचें पडटा न्ही म्हूण तें मातशें गाडयेचें बी लावचें पडटा ते धरया गो तुका मागीर तेजेर उडयता हांव बांगडे बांगडे बी दोन दु एक्स्ट्रा उडयता मागीर तुका हांव हे ना ना शंबरांग धा म्हळ्ळ्यार मोठे ते सामके बारीक ना तशें आनीक हे आसा ते पंदरा आसा ते म्हुणून कितें सामके बारीक ना तेय बरे आसा हय हय सामके कडकडीत सारके आनी धवेफुल्ल आं तशें कांय तांबडे बी पडिल्ले ना बरें आसा हय हय मेचे पंदरा तारीक म्हळ्ळ्यार हांव येता कळ्ळें थंयच्यान तशें म्हणटा तुका बेगीन जाय आसलले बरें बरें धा नाल्यार पांच तारखेर येवपा हांव हें करता ह आसता मुगो तर तूं घरा पयता हय पयता पयता हय आनी कितें मोरी मोरी आसा हय मोरी आनीक मोरी ती चड म्हारग आस बाये ती सामकी म्हारग आसा ती हजारांनी एक हात मेळटो तुका ह अ हा बरें तर बरें